हमर गाँवमे ओते मीडिया ध्यान नहि दै छै जेना कतहु मारि पीट भए गेलय ओइ सब लए मीडिया ध्यान नहि दै छै मीडिया तऽ ओते ध्यान नहि दै छै हमर गाँवपर हमर गाँवमे जब कोइ बड़ा सँ बड़ा हादसा भी जेना कतहु मृत्यु भए गेलय किनका गलतीसँ ककरो मारि देल गेलय ओइ सबपर जादातर मीडिया ध्यान दै छै छोटा मोटा चीजपर मीडिया ध्यान नहि दै लए चाहय छै हमर ई कहने छै कि छोटा सँ छोटा चीजमे मीडियाके ध्यान देना चाही एतऽ मीडियाके प्रबन्ध नहि छै एतऽ एक टा मीडिया रहना चाही आओर हमर गाँवमे बहुत हमर गाँव तऽ बहुत छोटा गाँव छै ओतऽ मीडियाके प्रबन्ध नहि छै हमर गाँवमे जेना कतहु मर्डर भए गेलय ओकरो सबके खबर आबयमे लगभग एकसँ दू दिन लागि जाइ छै हमर ई कहने छै ई सब खबर आबयमे एकसँ दू दू दिन किएक लगय छै मीडियाके आइ काल्हि टेक्नोलॉजी अते विकास कए गेलय तैपर ईसब भए रहल छै मीडियावला के रहना चाही मीडियावला सब भी किछु किछु मीडियावला सब आबय छै तिनका पैसा दियऽ पड़य छै आबयके लिये किछु मीडियावला सब जे होइ छै हुनका पैसा देना पड़य छै अइ सबपर चाही सरकारके हुनका पैसा किएक लेना छै आना जब छै रिपोर्ट जब लेतय तऽ हुनके यूज हेतय ने तऽ हुनका पैसा किएक लेना छै मीडियासब पर ध्यान देना छै आओर गाँवके जते भी बड़ा सँ बड़ा हादसा होइ छै कोइ लड़ाइ मारि पीट भए गेलय कतहु कोइ झगड़ा भए गेलय कतहु कोइ लड़का बच्चा सब हराइ गेलय कतहु कुछो भए गेलय ओइ सबपर मीडियावला सबके ध्यान देना चाही मीडियावला जादातर जे छै लोकप्रिय लोकप्रिय व्यक्ति सबपर ध्यान दै छै जेना कि हम अपन देख रहल छियै लोकप्रिय मतलब अभिनेता सबपर जादातर मीडियावला सब रहय छै आओर गाँवमे गाँवमे ई छै कि मीडियावला सब बड़ा सँ बड़ा हादसा जे भेलय जेना कि ट्रकमे ट्रक टकरा जेनाइ बसमे कार टकरा जेनाइ अइ सबपर मीडियावला सब ध्यान दै छै आओर दूसरा चीजपर नहि ध्यान दै छै अइ सबपर देना चाही ध्यान आओर मीडियावला के अइ सब चीजपर ध्यान देना चाही आओर मीडियाके एमहर देखबाके चाही आओर हमर ई कहना छै जे गाँवमे मीडियाके जो भी जो भी खबर लै जो भी खबर लै छै मीडिया ओ सारा सच देखना चाही आओर इएह सब छै मीडियाके मीडियाके हर गाँवके बड़ा सँ बड़ा खबर लेना चाही ई कि नहि छोटा खबरके छोड़ि देने छै बस बड़ा खबरके नहि लेने छै छोटो खबरके लेने छै हर चीजके देखेनाइ छै ने मीडियाके छो जेना कोइ बड़ा हादसा भए गेलय बस वएह टा नहि रहतइ ने देखना देखेनाइ छै सब किछुके हमर ई कहना छै कि मीडियाके जेना कि एक टा भेलय कि हमर तिलेश्वरमे एतऽ तिलेश्वर एक टा मन्दिर छै ओइ मन्दिरपर कोइ बड़ा विवाद भए जाइ छै तऽ ओतऽ मीडिया नहि आबय छै मन्दिरके मन्दिर जादा जादा जादा तिलेश्वर मन्दिरके विकास नहि भेल छै आओर मन्दिर छोटा छै ओइ दुआरे नहि आबय छै मीडिया मीडियाके हर जगह आना चाही आओर देखना चाही कतऽ की होइ छै अइ सबपर ध्यान देना चाही की भए रहल छै हमर इएह कहनाइ छै कि मीडियाके देखना चाही आइके ज आइके युगमे सब सँ बड़ा किछु छै तऽ मीडिया छै मीडियाके दुआरा कोइ से बड़ा से बड़ा खबर पूरा दुनिआँ पहिले ने तऽ समाचार रहय समाचार पत्रिका दुआरा खबर बहुत लेटसँ आबैत रहय आइ काल्हि मीडिया छै झटसँ मीडियावला एलय दू मिनट किछु देरमे वाइरल कए दै छै खबरके अइ सबके ध्यान देना चाही